हीअं त मीडिया में जाम विज्ञापन ईंदा आहिनि जीअं त जीअं त कपिड़ा कपिड़नि जी तेल साबुण चंपल सैंडल ज्वैलरी इहे सभु ईंदा आहिनि सभु सुठे एडवरटाइज़मेंट ईंदियूं आहिनि तव्हांखे जेका सम्झि में अचे तव्हांजे बजट में अचे हूअ वठो ऐं कंहिं कंहिं विज्ञापन ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि त मूंखे सम्झाणी मिलंदी आहे जीअं सिगरेट न पियो दारू न पियो तम्बाकू न खाओ छो उहो सिहत लाइ ॾाढा ख़राब आहिनि ऐं ॿियो हिकिड़ी तव्हांखे ललचाइण विज्ञापन ईंदा आहिनि त रमी खेलियो लॉटरियूं वठो ॿियो शेयर मार्केट में घुसो त इहे सभु तव्हांखे सोचे सम्झे अॻियां कदमि खणणो आ्हे तव्हांखे सम्झि में अचे त उहो कम कयो न त न कयो